केईं बच्चे ते स्कूल तां निं औंदे हैन कि तां करियै कि उं'दा घर बड़े दूर दूर होंदे स्कूल कोला ते पैदल औने गी आलस करदे कि नेईं असें स्कूल नेईं जाना केईं बच्चे ते ता निं पढ़दे केईं गड्डियें दे कारण बी होंदा की उद्धर गड्डियां निं हैन रोड़ निं ऐ ते तां करियै बच्चे घट्ट स्कूल औंदे फिर केईं होंदा कि केइयें दे मतलब कि घर बड़ी दूर दूर न ते तां करियै स्कूल निं औंदे ते तां करियै केईं मां प्यो कोल पैसा निं होंदा ते तां करियै अपने बच्चे गी निं पढ़ाई पांदे ते केईं होंदा कि ते केईं बारिश दे कारण नेईं आई पांदे कि बरखा पेई खड्डां चढ़ी गेइयां ते तां करियै स्कूल निं आई पांदे बच्चे ते तां निं पढ़ी पांदे एह् इक्क होंदा कि स्कूल च कि केईं बच्चे तां निं आई पांदे कि कमरे निं हैन अस कुत्थै बैठगे ते धुप्पा कि बरखा पवा दी ऐ ते बरखा बिच बैठगे ते केईं बच्चे तां निं स्कूल औंदे इन्ने सारे रीज़न कन्नै कि केईं बच्चे तां निं पढ़दे ते केईं बच्चे सोचदे कि होर बड़े रीज़न न केह् करना पढ़ियै अस आपें मतलब किश कम्म करगे ते पैसे कमागे बस अपनी ऐश करगे केह् करना पढ़ियै अग्गें पढ़ियै किश थ्होंदा स्कूल ते अस इ'यां बी निं जन्ने होने ते बड़े सारे रीज़न न ते केईं रीजन न जेह्दे कन्नै बच्चे नेईं पढ़ी पा दे न जेह्दे कन्नै बच्चे स्कूल नेईं औंदे हैन होर बड़े रीजन न गड्डियां बरखा पैसा होई सकदा स्कूल दा रीजन होई सकदा ते डिस्टेंस ते डिस्टेंस बी होई सकदा कि डिस्टेंस स्कूल च स्कूल दा मतलब कि घरा निं बच्चे औंदे दूर बड़ी ऐ स्कूल केह् करना स्कूल जाइयै घर जाइयै करने आं कोई कम्म ते पैसे कमान्ने आं ऐश करनी